آج کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے خواتین کو روزانہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے گزشتہ چند برسوں میں ہندوستانی معاشرے میں خواتین کا رول بہت طریقوں سے بدلتا جا رہا ہے میرے خیال میں خواتین اب کچھ محفوظ محسوس کرتی ہیں اور ہندوستان میں کام اور تعلیم میں مساوی مواقع حاصل کرتی رہتی ہیں کیونکہ خواتین کے لیے کام کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے ہر زمانے میں خواتین نے اپنے کام کے ذریعے معاشرے کو فائدہ پہنچایا ہے اور اسی طرح سے تعلیمی میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور اب اور اب بھی بہت تیزی کے ساتھ تعلیمی میدان میں خواتین ترقی حاصل کر کے کامیابی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ رہی ہیں بہت ساری خواتین پولیس ڈاکٹرز وکیل ججیز ان سارے کورسیز کی پڑھائی پڑھائی پڑھائی پڑھتی ہیں اور اس کے لیے خوب محنت کرتی ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا تھا بہت کم خواتین ہی ایسی ہوتی تھیں جو اپنی حیثیت کے مطابق پڑھائی کر پاتی تھیں بلکہ ان کو صرف امور خانہ داری سے ہی واقفیت ہوتی تھی لیکن آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے بلکہ آج گھر گھر میں پڑھی لکھی اور تعلیم یافتہ خواتین موجود ہیں جس میں وہ لوگ ہر طریقے سے محنت کرتی ہیں اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارتی ہیں اور زمانے میں ترقی حاصل کر کے اوج ثریا تک پہنچ رہی ہیں الحمد للہ